वर्तमान के समय में बैतूल में जो है आपराधिक घटनाएँ बहुत बढ़ने लगी थीं लेकिन पुलिस इसपे काफ़ी नियंत्रण कर रहीं है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ की पुलिस हमारे क्षेत्र में अपराध और दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर रही है और इसके लिए वो दिन रात गश्ती लगाती हैं जगह जगह अपने को रखे हैं जिससे कि कोई भी आपराधिक और दुर्घटनाएँ न हो पाएँ उन्होंने बेरियर्स लगाके रखे हैं हाईवे पे लाइट लगाके रखे हैं इमरजेंसी नंबर लगाके रखे हैं कि कोई भी दुर्घटना हो तो तुरंत फ़ोन करें और कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जा रहा है ये काफ़ी अच्छी बात है और नागरिकों की सुरक्षा की जब बात आती है तो इसमें सुधार करने की एक ज़रूरत होती है क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं तो मेरे हिसाब से सुधार करना चाहिए जैसे कि रात के समय में एक नंबर देना चाहिए जिसपे कि फ़ोन करने से पुलिस तुरंत पहुँच जाए रात को पुलिस को गश्त लगानी चाहिए हर जगह पे और उनको कुछ जगह को चिन्हित करना चाहिए जहाँ पे जहाँ पे अपराधिक मामले या दुर्घटनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस जगह पे कुछ जागरुक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लगाएँ जिससे कि लोग जागरुक हो सकें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और अपराध को कम करने के लिए यहाँ की पुलिस को जागरुक रहना चाहिए और लोगों को भी जागरूकता फ़ैलानी चाहिए लोगों में जिससे कि वो जैसे कि कोई अपराध हो रहा हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें या ऐसा डर होना चाहिए कि अपराध करने के लिए ही न सोचें तो मेरे हिसाब से नागरिक की सुरक्षा के लिए नागरिकों को भी थोड़ा पुलिस के साथ कोआपरेट करना चाहिए पुलिस को हर चीज़ों को सच्ची सच्ची जानकारी देनी चाहिए जिससे कि वो किसी भी केस को सॉल्व करने में उनको ज़्यादा समय ना लगे और वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना टाइम निकाल सकें और बस